जोंनि आइथिंआ खामानि मावनाय एबा थाबायनाय मानायफ्राव बाइ गोग्लैनानै बाइयो बे समाव सानायजों जोङो थाबायनो हाया जायो आरो बेफोर बायनाय आरो सानायखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो बेबायदिनो गामिनि मानसिफ्रा गामियाव बेबायदिनो हाग्रानि मुलि उननानै होग्रा अजा थायो दा बे जोङो बायनायखौ फाहामनो थाखाय बे अजाखौ हमनाय जायो आरो बेयो जेला अजाखौ हमो होमबा बे अजाया बिफां बिला हाग्राफोरखौ खानानै देनानै बे जायगायाव बायदों बे जायगाखौ दाफबनानै होयो आरो बियो दाफबनायनि सायाव औवानि सेरेन बानायनानै खाजाबनानै होनाय जायो आरो बेखौ बेबायदिनो सम सम मुलिखौ गोदान गोदान होनाय जायो आरो जों बेबायदिनो लासै लासै सोखा जानायजौ मोनगोन साननानै नेनानै थानाय जायो बेनि गेजेरजोंबो बेबायदिनो सप्ताहसे सप्ताहनै बारलांनायनि उनाव जोंनि बे आइथिं बायनाया एसे मोजाङाव फैयैखौ जेब्ला जों नुयो अब्ला जोङो डाक्टारनि सिकित्सा लानोगोनां जायो आरो जोङो डाक्टारनि खाथियाव थाङोब्ला डाक्टारा बे सानाय एबा बायनाय जायगाखौ नायगोन बिनि उनाव नायनानै बे बायनाय बेगेङा एबा जराया गोरोबफिन्नायनि लामायाव गैयाब्ला बे जायगाखौ डक्टरा अपारेशन खालामो बांसिनानो बेबायदिनो बायनाय जायगाखौ डक्टरफ्रा अपारेशन खालामनानै मोजां खालामनाय जायो आरो जोङो जेला अपारेशन खालामखांनायनि उनाव सागानायनि आरो बे गाराइया थाबैनो राननायनि जोंनो गोबांथार मुलि हरो जेरै भिटामिन एन्टिबायोटिक पेनकिलार बेफोरखौ जानानै जोङो फाहामजानायखौ नेनानै थानांगौ जायो आरो बेनि गेरेजेराव बेबायदिनो जोङो बे बायनाय जायगाखौ जोथोनै लाखिनांगौ आरो गोबां जों जोथोन खालाम नांगौ जायो लासै लासै बे गाराइया हामनायनि उनावसो जोङो सोखाजानाय एबा थाबायनो हानाय लामायाव लासैनो जोङो